हां बिल्कुल साढ़ा धर्म स्हानू असें गी देखभाल दे बारे सखांदा स्वस्थ देखभाल दे बारे च सखांदा ऐ जियां केह् अस वेद च दिक्खियै उ'दे च दस्सेआ ऐ कि असें असें गी सवेरे जल्दी उट्ठिये शनान करना ते उ'दे बाद पूजा पाठ करना उ'दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी रूटीन बनी जंदी जिह्दे च आहीं सवेरै जल्दी उट्ठियै शनन बगैरा करचै ते पूजा पाठ करनेआं शनान करने कन्नै जल्दी उट्ठियै शनान करना उदे कन्नै साढ़ा शारीरक ठीक रैंह्दा ठीक रैंह्दा शारीरक स्वस्था ठीक रैंह्दी ते पूजा पाठ करना चाहिदा ते मानसिक स्वास्थ्य बी ठीक रौंह्दी इस लेई इसदे कन्नै साढ़े दोनो मानसिक ते शारीरक स्वस्था दोनों गै ठीक रैंह्दे न